ॿ जनवरी ॿ हज़ार ॿारहं चारि अप्रैल उणिवीह सौ उणवंजाहु सत जुलाई उणिवीह सौ सठि एकवीह नवंबर ॿ हज़ार अरिड़हं ॿारहं दिसंबर ॿ हज़ार एकवीह